हालो आमी मनशांक घरान रँटाक दवरलेले आसा ते रँटाक दवरलेले आसा म्हणटकच मिटर एकूच आसा ते आमी आतां कितें करपाचे मिटराक हे कर एका हे केल्या म्हणटकूच कितें करपाचे आनी आनी समज धा घरां आसलीं धा घराक एक मिटर दवरलो जाल्यार बील चड येतलें न्हू आनी तें आतां कितें तेका उपाय किदें आसा तें तुमी सांगचें